हां मार्च म्हीने दे बाद जेह्कियां अस मक्कां लान्ने आं इसले जेह्का सतंबर म्हीना चला दा सतंबर महीनें मक्कां कटोंदियां लोग बक्कां जेह्कियां बड्डदे मक्कें दी जेह्की बाह्ड्डी होंदी ओह् इस म्हीने बिच्च करदे न ते कनक जेह्की होई कनक स्यालें लगदी दो त्रो म्हीनें बाद कनक जेह्की लानी फ्ही ओह् सोहे अगड़ी बड़ोंदी ते कनकां लगदियां ते चली बाजरा बी उसले गै लगदा जिसले चरी बाजरा रांह्दे लोग उस्सै बेल्लै चरी बाजरा रहांदे चरी बाजरा जेह्का माल्लै तै रांह्दे ते कनकां आपूं खाने ते रांह्दे अपने खानै ते रांह्दे महीनू ते इस हिसावे हियां कनकां ते मक्कां साढ़ै धान लगदा धान बाड़ियां भरियै लोग पानी कन्नै पैह्लें ते फ्ही धान ओह् धान पैह्लैं बित्थर जमाई दी होंदी ते बित्थल जमाने दे बाद उसी केह् करदे फ्ही बिच्छर जेह्की जम्मी दी होंदी उसी पुट्टियै बाड़ियां पानियै नै भरी दियां होंदियां फ्ही जगाह् जगाह् जेह्की डोबनी ओह् जगहें जगहें लानी ते एह् होइयां केईं जगहें कोद्दरा बी रांह्दे न कोद्दरा बी रांह्दे जादातर लोग जेह्के इत्थें कनक मक्का होइयां बाजरा होइया चरी होई इयै किश होंदा किश बिच्च दालीं बी दियां मांहें दी दाल होई जां जेह्की तिल होइये तिल बड़े रांह्दे लोग तां जिसले मार्च म्हीने जिसलै मक्कां लगदियां उसलै तिल लांदे ते कन्नै कुल्थें दी दाल होई माहें दी दाल होई ते एह् सारियां जेह्कियां चीजां रांह्दे न